وہ طرییکے جن کے ذریعے مقامی فنکار اور ہنر مند اپنے فن زبان لباس روایت اور رسم و و رواج کو زندہ رکھتے ہیں وہی طریقے ہوتے ہیں جو مقام اور ریاست کی مجموعی شثقافات کو محفوظ رکھتے ہیں مثال کے طور پر مدھوبنی پینٹنگ لوک گیت رقص ہادھثے بنی اشیاء اور روایتی میلوں کا انعقاد ایسے اہم ذرائع ہیں ان کے ذریعے مقامی لوگ اپنی صناخت کو برقرار رکھتے ہیں اور نئی نسل کو اپنی وراثت سے جوڑتے ہیں اس طرح یہ فنکار اور ان کے طریقے ثقافتی ورث سے کئی بقا اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں روایتوں کو زندہ رکھتے ہیں ہاتھ کی بنی چیزیں تصویریں اور لوک ناچ گا کر لوگ اپنی پہچان باقی رکھتے ہیں